तालाबों में मछली बहुत ही मतलब कम पाई जा रही है जिससे जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनका वेस्ट जो है नदियों में बहाया जा रहा है जिससे मछलियों को बहुत ही जीवित रहने में दिक्कत आ रही है और मछलियाँ भी मछलियाँ कि मतलब कि लोग बिज़नेस भी नहीं कर पा रहे सारी मछलियाँ मर गई हैं और मतलब जो भी केमिकल्स है वो नदियों के नदियों में जा रहा है जिससे मछलियाँ जो है सही से जी नहीं पा रही हैं और लोगों को मछली पकड़ने में दिक्कत आ रही है और जिनसे उनका घर नहीं चल पा रहा है पैसों की भी बहुत कमी हो गई है मछलियाँ ना पकड़ने से उनका बिज़नेस भी बहुत ही डाउन हो गया है और मतलब कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो नदियों में गंदा पानी मतलब ना फेंके कचरा ना डाले जिससे मछलियों को नुकसान ना हो और जो भी मछली पकड़ते है उनको कोई दिक्कत ना हो मछलियाँ ज़्यादा रहेगी तो जो मछली पकड़ते है उनको भी कोई दिक्कत न रहेगी और उनका जो भी बिज़नेस है वो अच्छे से चलेगा